कम्मकाज ते बड़े कीते मतलब जेह्ड़ा बी कम्म आया डिफिकल्ट गै आया अपनी जिंदगी दे बिच्च ते कम्म होटल लाइन दा करदे हे ते होटलै बिच्च होटल लाइन बिच्च जेह्ड़ा बी कम्म आया डिफिकल्ट गै आया कम्म डिफिकल्ट गै आया ते इद्धरा घरा ते गे उठी कम्म करन ते उप्पर दा तनखाह् तनखूह् बी बड़ी घट्ट दिंदे ते कम्म करदे रेह् जित्थें बरोकन ड्यूटी बी असें कीतियां डे नाइट बी कीती जां नाइटें बिच्च लाया उ'नें असें ते फ्ही नाइटें बिच्च केह् होएआ कि निदरें बी बड़े ते तनखाह् घट्ट उप्परा दा म्हीने म्हीने दा पैसे बड़े खाद्धे ते बिच्च लॉक डाउन आई गेआ फ्ही कम्म छुड़की गेआ फ्ही डिफिकल्टी बिच्च गै रेह् ते ओह्दे बाद फ्ही कंपनी बिच्च बी कम्म कीते कम्म सारे डिफिकल्ट गै रेह् कोई असान कम्म ऐ नी ऐ अगर प्राइवेट कम्म कोई बी करना होऐ ते असान ते कुछ बी नी ते ओह्दे बाद फ्ही जित्थें बी गे ते उत्थें इ'यां गै रेहा डिफिकल्ट गै रेहा कम्म ते मुश्कल गै रेहा बाकी मुशकल गै मुश्कल ऐ प्राइवेट कम्म कोई बी ऐ ते ओह्दे बिच्च बी मुश्कल गै रेहा असें गी कंपनी बिच्च कीता हा कम्म ते उत्थें बी बड़ा मुश्कल हा जेह्ड़ा रातीं जाग्गना पौंदा हा राक्खी करना पौंदी ही चौकीदारी करना पौंदी क्योंकि ओह्दे बिच्च बड़ा मुश्कल गै रौंह्दा फ्ही